नमस्ते सर नमस्ते

जी मतलब कि काम होने लग रहा है न कई प्रोगाम पर ध्यान दे रहे हैं देना पड़ रहा है इसलिए हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं जी जी सिखाया जाएगा ये सर कि कह रहे हैं कैंपस के बाहर जो है वहाँ पर फील्ड है वहाँ पर पूरा व्यवस्था उस तरह की होगी वहाँ पर टेंट उंट लगेंगे जी जी हाँ मजदूर भी हैं वहाँ पर

और लोगों को बुलाना पड़ेगा अच्छा मजदूर कितना पैसा लेंगे जी जी फील्ड के बाहर हाँ हाँ जी तो प्रोग्राम अच्छा से ही होगा जी जी

जी जी बिल्कुल जी जी एकदम बिल्कुल स्टेज तो करीब एक लाख के हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है जी एक लाख में पूरा सारा एक पेमेंट होगा मैंने कहा न पूरा एक लाख मे पूरा हो जाएगा पेमेंट जी ठीक धन्यवाद